सामान्यतया हमरा एगो पोथी पढ़बा मे दू से तीन दिन लगैत अछि निर्भर करै छै जे पोथी कतेक मोट कतेक पृष्ठक छै ओना अगर बहुत नीक लागि गेल तऽ हम ओहि किताबकेँ ओहि पोथीकेँ एको बेर मे सभटा एके बेर बैठला के बाद सभटा किताब पढ़ि सकै छी अगर हमरा नीक लागि गेल तऽ हम बहुते किताब पढ़ने छी एहन जे जकरा हम एके बैठार मे शुरू सँ अन्त तक पढ़ि गेलहुॅं ओना हम कोनो हमरा पढ़ै के एकदम तरीका नहि बनल अछि जे हम एक घण्टा पढ़ब कि दू घण्टा पढ़ब कि तीन घण्टा पढ़ब ई हमरा पर डिपेन्ड करैत अछि जे हमरा कते समय भेटैया आओर हम कम सँ कम नियमित रूपसँ एक घण्टा तऽ निश्चिते पढ़ै छी कोनो भी तरहक किताब आओर कोनो साप्ताहिक या मासिक लक्ष्य लऽ कऽ नहि पढ़ै छी बस पढ़ैत जाइ छी नीक लागल तऽ बहुते देर पढ़लहुॅं नहि नीक लागल तऽ एको घण्टामे उठि गेलहुॅं दसो मिनट मे उठि गेलहुॅं लेकिन दिमाग मे राखै छी जे एक घण्टा कम सँ कम हम पढ़ब